دہلی میں پسماندہ طبقات یا پسماندہ برادریوں کے اعلیٰ تعلیم کا جو انتظام ہے وہ مرکز کرتا ہے صوبائی حکومت کے تحت ایسے ادارے نہیں آتے جو اعلیٰ تعلیم فراہم کرتے ہیں یہاں پر کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو مرکز کے تابع ہیں مرکز ہی ان کا انتظام کرتا ہے اور وہ خاص طور پر ڈپرویشن پوانٹ فراہم کرتا ہے ایسے طبقات کو جو کہ پسماندہ ہیں اور ان کو داخلے میں خاص سہولیات دی جاتی ہیں اسی طرح سے جو وظائف ہماری حکومت دیتی ہے اعلی تعلیم کے لیے ریسرچ کے لیے اسکالروں کو وہ بھی اس طرح سے دییے جاتے ہیں کہ پسماندہ طبقات سے آنے والے جو نمائندگان ہیں ان کے لیے نمبرات کی شرح کم رکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے مسابقتی امتحان میں کامیاب ہو کر داخلہ لینے اور مختلف وظائف حاصل کرنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے تو اِس طرح کے اقدامات ہیں جو ایک مثبت کاروائی کہے جا سکتے ہیں اور یہاں کے اداروں کی طرف سے اہم پہل کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں